جیسا کہ آپ جانتے ہیں اتر پردیش ایک ہندوستان کا بہت مشہور اسٹیٹ ہے اتر پردیش بہت بڑا ہے اور اتر پردیش کی پاپولیشن سب سے زیادہ ہے ہندوستان میں اترپردیش کے اندر سب مذہب کے لوگ رہتے ہیں ہندو مذہب کے لوگ مسلم مذہب کے لوگ عیسائی مذہب کے لوگ اور بھی جو سارے مذہب ہیں ان سب مذہب کے لوگ اتر پردیش میں رہتے ہیں یہاں پر ہر طرح کی زبان بولی جاتی ہے ہندی اردو پنجابی انگلش جو جو لوگ رہتے ہیں یہاں پر وہ اپنی زبان بولتے ہیں اتر پردیش میں کچھ قانون بھی بہت سخت ہیں جیسے کہ آپ رات میں چار پانچ لوگ ایک جگہ گٹ بنا کر نہیں کھڑے ہو سکتے اور آپ لوگ روڈ پہ چلتے شراب وغیرہ نہیں پی سکتے جیسے یہاں پہ تیوہار بھی بہت اچھے منائے جاتے ہیں جب جس مذہب کے لوگوں کا تیوہار آتا ہے یہاں پر ایک دوسرے کو لوگ بلاتے ہیں اپنے گھر گھر اور ان کو بڑھاوا دیتے ہیں یہی کہ اب اتر پردیش بہت اچھی جگہ ہے